گڈ مارننگ سر سر آپ گوشت والے بول رہے ہیں سر آپ کے پاس کس معیار کے گوشت ہیں یہ بڑے کے گوشت کس معیار کا ہے کیا ریٹ ہے

اور چکن چکن کا گوشت اور دیسی مرغے ہیں یہ فارمی کس معیار کا ہے جی سر جی سر اور یہ دیسی والے کا دیسی کا کیا معیار ہے جی سر اچھا سر یعنی کہ فارمی اور دیسی کوئی بھی ہم چکن لیں دونوں کا معیار آپ کا طریقۂ کار ایک ہی ہے مطلب جی سر تو ابھی آپ تو دوکان پہ ملیں گے سر ٹھیک ہے سر تو میں بچے کو بھیج رہا ہوں وہ میرا نام بتائے گا ان شاء اللہ تھینک یو تھینک یو بھیج رہا ہوں اوکے شکریہ